आं इनकरेज़ करना चाहिदा असें जरूरी ऐ के असें ई पता होना चाहिदा कि साढ़े देश केह् करा करदा डेवेल्पमैंट दे कम्म कुत्थें होआ करदे दूऐ केह्ड़े कम्म चला करदे न मतलब खबरां सुनने दा बड़ा इक्क जरूरी ऐ असें दूनियादारी दा पता लगदा जानकारी थ्होंदी कि कुत्थें कुत्थें केह् होआ करदा यंग जेह्की जनरेशन ऐ इसदा जरूर पता अज्जकल दिक्खो तां हर कोई इंटरव्यू बी होआ दा जां कोई टेस्ट होआ करदा कोई नौकरी आस्तै अप्लाई करा करदा ते तुस जनरल नॉलेज़ दे सोआल पुच्छदे ते अस न्यूज़ निं सुनगे ते असें ई केह् पता लग्गना दूनियादारी दा एह् इन्ना निं होंदा जिन्ना सुन्नियै तुस उसी चेता रक्खी सकदे पढ़ना आह्ला चेता भुल्ली बी सकदा पर जेह्की चीज़ तुसें गदिक्खी दी होऐ जां सुनी दी होऐ ओह् थपुआढ़े दमाग च थोह्ड़ी जादै रची पची जंदी थोह्ड़े दमाग च रज्जी जंदी मतलब तुरी तुस उसी पूरी उमर तुस चेता रक्खी सकदे उस गल्लै ई खबरा सुनो अच्छी गल्ल ऐ सारें सुनना चाही दियां यंग जनरेशन केह् सारें बड्डें बजुर्गें के सारें बड़ी अच्छी गल्ल ऐ